مانسون جو ہے سب کو اچھا لگتا ہے پر حال ہی میں دلی میں مانسوس ایسا لایا جو اپنے ساتھ مزے تو کم لیکن تباہی سب سے زیادہ لایا مانسون جب ہم ذکر کرتے ہیں تو مانسون سے ہمیں لگتا ہے ٹھنڈی ٹھندی بارش ہوائیں بہت اچھا احساس لیکن دلی میں مانسون تو سب سے زیادہ دوچار کیا دلی کے مانسون نے سب زیادہ نقصان جو ہے نیچے علا سطح پر رہنے والے علاقوں میں ہوا جب دیکھا گیا کہ بارش نے اپنا اتنا کہرام مچایا کہ سارے جو ہے گھر وغیرہ سب تباہ ہو گئے خوب سڑکوں پر پانی آ گیا سڑکوں پر چلنا اتنا دشوار ہو گیا لگی نہیں رہا تھا جو دلی پہ ہم کسی سڑک پر چل رہے ہیں یا دلی جھیلوں کا شہر بن گیا ہے تو اس اس انسیڈنٹ سے جو ہے سب زیادہ بہت زیادہ لوگ خوفزدہ بھی تھے کچھ لوگوں نے بہت اننجوائمنٹ بھی کیا جو بیچارے خوفزدہ تھے لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ گھر سے بے گھر بھی ہوئے کیونکہ جن کے گھر تھے وہ مکانات ان کی دکانیں سب جو ہے پانی میں ڈوب چکی تھیں اور جو لوگ مزے سے اپنے گھروں میں تھے جو اوپری سطح والے تھے انھوں نے دلی کی سڑکوں کو سوئیمنگ پول بنا کر اس میں بہت زیادہ انجوائے کیا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو دلی کو ہمیشہ یاد رہےگا سالوں سال کیونکہ ایسی مانسون سے باڑھ یہاں پہ کبھی بھی دلی میں نہیں آئی جو اس بار اس موسم کا حال تھا